हल्लो येस मै जी मैडम हा मां रिसेप्शनिस्ट जया पई ॻाल्हायां

तव्हांजो रूम नम्बर कहिड़ो आहे तव्हांजो रूम नम्बर कहिड़ो नव हिकु टे अच्छा तव्हांजो रूम इहो बुक कयल आहे हा रूम इहो बुक कयल वंदना मैडम जे नाले सां

अच्छा हा मैडम अच्छा मैडम हा मैडम तव्हांखे कुझु घुरिज हुयव छा हाणे

मूंखे लॻे थो ज़रु ज़रूर कोई ग़लती थी आहे तव्हां पंहिंजो रूम नम्बर मूंखे वरी हिकु दफ़ो ॿुधायो मां चेक थी कयां

त न मैडम मां ॾिसां थी हिन रूम में केरु वयो हुयो हाऊस कीपींग स्टाफ़ केरु वियो हुयो मां उन खे चेक करे हिकिड़ो मिन्टु ख़ाली तव्हां बीहो मां हाणे चेक थी कयां हाऊस कीपींग स्टाफ़ सां मां चेक करायां जेके बाक़ी रूम तव्हांखे मिलिया आहिनि मां मञा मां सम्झां थी उन्हनि में का तकलीफ़ कोन्हे हिन में मूंखे लॻे थो रूम सर्विस जेको हाऊस कीपींग स्टाफ़ आयो हुयो मां उन खां हिकु दफ़ो चेक कयां थी के उन बराबरि कमु आयो पंहिंजो या न कयो आहे मां हिकु मिन्ट हाऊस कीपींग स्टाफ़ खे सॾु करायां थी ऐं उन खां चेक कयां थी मां अगरि

वंदना मैडम अगरि रूम अवेलेबल हुजे हां त बि तव्हांखे चेंज करे ॾियण अलाऊड कोन्हे मूंखे पंहिंजे मैनेजर खां पुछिणो पवंदो पहिरीं ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि रूम अवेलेबल ई कोन्हे जो जीअं तव्हां पाण चओ वेठा अठ ॾह रूम तव्हांजे फ़ैमिली वारनि बुक करे रखिया आहिनि बाक़ी रूम शादी सीज़न जे करे असांजा बुक्ड आहिनि मूं वटि हिकिड़ो बि ख़ाली रूम कोन्हे तव्हांखे इहो रूम मां तुरंत हाणे हाऊस कीपींग स्टाफ़ खे मोकिलियां थी चादरुं चेंज थी वेंदव टावल चेंज थी वेंदव बाथरूम क्लीन करे स्प्रे लॻाए वेंदव तव्हांखे ज़रा बि तकलीफ़ न थींदव तव्हांजो रूम हिकदमि फ़्रैश कराए मां ॾियांव थी तव्हां ॾह मिन्ट हेठि रिस्पेशन ते अची करे वेहो जेसीं रूम जी साफ़ु सफ़ाई कराए चादरूं फ़्रैश मटाए तव्हां मिली वेंदो तव्हां ज़ारा बि कमप्लेन न तव्हांखे कोई बि तकलीफ़ न थींदव असुल न असुल न असुल न वंदना मैडम असुल बि मां तव्हांखे तकलीफ़ तव्हां गूगल में असांजा रिव्यू ॾिसो असांजो सॼा रिव्यू असांजे होटल जा फ़ाएव स्टार रिव्यूस आहिनि मैडम रूम ख़ाली हुजे हां त मूंखे कोई तकलीफ़ न हुई चेंज कराए ॾियण में शादियुनि जी सीज़न आहे असांजे हिते सॼा हिकिड़ा छोकिरे वारा छोकिरी वारा सभु माण्हूं हिते रहल आहिनि जेके अठ ॾह रूम हुआ उहे तव्हांजी फ़ैमिली वारनि वरिता आहिनि त हाणे रूम हिकिड़ो बि अवेलेबल कोन्हे तव्हांखे इहो रूम मां हाणे तुरंत मोकिलियां थी झटपट अची करे हाऊस कीपींग स्टाफ़ चादरुं मटे वेंदव टावल चेंज करे वेंदव बाथरूम क्लीन करे स्प्रे लॻाए वेंदव ज़रा बि तव्हांखे तकलीफ़ छो त असांजो छा टीं टीं महीने पेस्ट कंट्रोल थींदो आहे त अलाए हीअ तव्हां कीअं था चओ के पेस्ट आया आहिनि न त टीं टीं महीने असांजे सॼे होटल में पेस्ट कंट्रोल थींदो आहे त सुवाल ई नथो उथे किथां कोई मुंगुणु या कोक्रोच तव्हांजे रूम में आयो हुजे अगरि आयो बि आहे त मां तव्हां रिसेप्शन ते ॾह मिन्ट अची करे लॉन्ज एरिया अथव मस्तु हिते वेही करे चांहि कॉफ़ी पीयो हाऊस कीपींग स्टाफ़ अची करे तव्हांजो सॼो क्लीन करे वेंदो तव्हांखे को बि तकलीफ़ न थींदी